आमी झाडांची जतनाय घेताय म्हणचे पास जुना म्हुयन कोमेस जालो तशें मानाय हाटाय आनी तीं फोणटाय तेच मुळां आनी तितूं मागी सार सार जाल्यार सार घायलें मागीर शेण घाताय मागीर तितूं झाडां पान घाताय आनी तें मागी अेश कोन्न पॅक कोताय पॅक केल म्हुटरी तें एक ओर्सान आम पोयल ओर्सान ओर्स कोतालीं आत आम ओर्सान ओर्स कोनाय पूण आतां एक ओर्सा दोताय आनी मागी नॅक्स्ट इयर नॅक्स्ट इयर कोताय अेश कोन्न आमी कोताय सोगळीं झाडांचें हें आनी गिमा दिसांनीं आम उदो लायताय झाडां माडां आमचे उदो लायताय आमी आनी गिमा दिसान तेंक जोबोरशें हें बीन घायनाय पावसांत आमी घाताय सोगळीं घालपा आहा तितलें सारें बिरें सोगळें पासाचें घाताय गिमा फक्त आमी उदो लायताय तेंकां इतलें